हैलो जय झूलेलाल अ मां न काव्यांश जे इस्कूल मां थी ॻाल्हायां जी जेको हाणे फस्ट में शिफ्ट थियो त उनजे ब प्रोग्रेस रिपोर्ट काड जे बारे में मां काव्यांश जे बारे में तव्हांखे कुझु ॿुधाइण चाहियां थी हुनजो प्रोग्रेस रिपे रिपोर्ट काड मां मोकिलियोमांव तव्हांखे साइन करण लाइ तव्हां घर में ॾिठो हूंदव त ॾिसो तव्हां अ काव्यांश जो आहे पहिरियों ॾाढो सुठो हुयो मैथ में हा न हाणे केतिरो डाउन थियो आहे ऐं साइंस में साइंस में बि ॾाढो डाउन थियो आहे त उनजे ई बारे में मां तव्हांखे ॿुधाइण चाहियां थी थोरो हुनजी स्टडीज़ ते ध्यानु ॾियणो पवंदो ईअं त वरी ॾाढी प्रॉब्लम थी वेंदी फाइनल सैमेस्टर में त उहो वरी क्लीयर न करे सघंदो हा ता घर में तव्हां घर में काव्यांश खे केरु पढ़ाईंदो आहे तव्हां पढ़ाईंदो आहे या कोचिंग वठंदो आहे तव्हां वर्किंग आहियो तव्हां जॉब कंदा आहियो हूं हूं न मुंहिंजो बसि कहण जो चवण जो मतिलबु एतिरो आहे न थोरो सो न काव्यांश खे थोरो सो नीड आहे की तव्हां हुनखे ध्यानु ॾियो न त उहो न ॾींहं ते ॾींहं न ॾाढो पुठियां थींदो वञे थो अगरि हुन जा हाणे ताईं जेके कॉन्सेप्ट आहिनि उहे क्लीयर न थींदसि त अॻिते वञी करे ॾाढी परेशानी थी वेंदसि न हुन लाइ त अॻिते ॾिसो क्लासूं वधनि तियूं पियूं घटनि त अथव नथियूं हा न त थोरो न हुनखे घर में टाइम ॾियोसि चाहे किथे बि पढ़े थो तव्हां पढ़ायोसि था या कोई ट्यूशन वग़ैरह वञे थो बसि हुनखे थोरो ध्यानु ॾियो की पढ़ाई में थोरो ध्यानु ॾिए थोरो हुनखे प्यार सां सम्झायोसि जेकी परेशानियूं अचनि थियूं तव्हां हुनखे न हिकु मतिलबु माउ पीउ वांगुर न हिक फ्रैंड्स वांगुर हुनखों हुनजे मन जी ॻाल्हि पुछो की उहो पढ़ाई में मन छो न लॻाए थो हुनजो ध्यानु किथे अथस हा न खेॾण बि ज़रूरी आहे मां ईअं नथी मना कयां की काव्यांश न खेॾे ज़रूर खेॾे लेकिन खेॾण खां साथ पढ़ण बि ज़रूरी आहे जेतिरो टाइम अगरि खेत्रे खेॾे थो उनखां पोइ वरी उहो पे पढ़ाई में बि थोरो ध्यानु ॾिए न त हुन लाइ सही रहंदो न हा न

भुलजी वेंदो हूंदो हे न त उन लाइ न तव्हां थोड़ो सां न हिनखे न स्मार्ट तरीक़े सां पढ़ायोसि तो अॼुकल्ह पढ़ाईअ जो मतिलबु हीअ कोन्हे की ॿार किताबुनि में ई घुसी रहे किताबी कीड़ो ठही वञे हे न थोरो स्मार्ट तरीक़े सां पढ़ायोसि चैप्टर जेको पढ़ायोसि था उनमें जेके जेके हिकु हिकु लाइन लिखियलु आहे उन लाइन ते उनखे पूरो हुनजो मीनिंग मतिलबु पूरो न उदारहणु ॾेई करे ॿुधायोसि हा न न न मां तव्हांखे मैथ और साइंस जीअं मैथ आहे मैथ्स में बि ॾाढो सारी ट्रिक्स ईंदियूं आहिनि त उन ट्रिक्स जे तरीक़े सां मैथ्स करायोसि साइंस आहे साइंस जे एग्जाम खे बिल्कुलु जीअं प्रैक्टिक्ली ए एग्जांपल ॾेई करे उदारहणु ॾेई करे कराईंदसि त उहो हुनखे सम्झनि में थोरो आसानु थींदुसि हिक बार अगरि हुनखे सम्झि में अची वेंदसि न शइ त अॻिते परेशानी ईंदसि न पोइ हुनजी पाण बि पढ़ाई में मन लॻंदुसि पहिरियों सुठो विच में हिक ॿिनि सालनि खो ईअं अचे थी परेशानी त इन करे ईअं चिंता जी ॻाल्हि आहे छोकी अॻिते हायर क्लासियूं अचनि थियूं त प्लीज़ मुंहिंजो इहो कंसर्न आहे की थोरो हुनखे पढ़ाई तव्हां थोरो थोरो सो ध्यानु ॾियोसि हुनखे टाइम ॾियोसि खेड़ण लाइ रोकियोसि न खेड़ण बि ज़रूरी आहे लेकिन पढ़ाई बि ॾाढी ज़रूरी आहे उनखे हिनजो महत्व ॿुधायोसि न ज़रूर ज़रूर मां सम्झी सघां थी पई हिकु माउ त पंहिंजे ॿारनि खे पूरी कोशिशि कंदी आहे उहो त पाण खे परेशानी वग़ैराह में ॿार लाइ हर तरह जी कोशिशि कंदी आहे लेकिन फिर बि हाणे अगरि इहा समस्या आई आहे त इनजो हल असांखे ई कढणो आहे थोरो मां थोरो तव्हां मिली करे कंदा त बढ़िया थी वेंदो हे न अहिड़ी कोई प्रॉब्लम त आहे न की जंहिंजो कोई हल न हूंदो आहे हल त हर प्रॉब्लम जी आहे न न थोरो सो न थोरो सो इंट्र्स्ट अ क्रीएट कयोसि थोरो सो हुनखे पढ़ाई ईअं करायोसि की पढ़ाई खे पढ़ाई न सम्झी करे की हुनखे मतिलबु कोई सु सुठी शइ मज़ेदार शइ पड़ पढ़े उन लाइ न वधीक हुनखे फोर्सफुली न जेतिरो पढ़े थो वरी ब्रैक ॾियोसि ईअं थोरो थोरो करे पढ़ायोसि ठीकु आहे ऐं तव्हांखे रिपोर्ट काड साइन करे मोकिलिजो मूंखे ओके जय झूलेलाल